भेज देलेँ हमरासभकेँ मोन भेलै चाहे फिरीमे देखियै फिलिम देखय लेल तब गेलियै तखन फिलिम देखि कऽ ओमहरसँ लौटलियै राति भए गेल तऽ राति जब भए गेल तऽ ओमहरसँ पुलिस आबैत रहै हमर दोस सभकेँ पकड़ि लेलक हमरा अहाँक तऽ पीछाँमे रहियै हम तऽ ओमहर निकलि गेलहुँ हमर दोस सभकेँ पकड़ि लेलखिन आब पकड़ि लैके बाद आब कहलकै चलो कोट थाना चलो अब थानासँ कोट लए गेल कोटमे कोइ सर हमरा आरके फिलिम देखि कऽ आबै रहियै तऽ फिलिम देखि कऽ आ रहा था हमसभ फिलिम देखि कऽ आबै रहियै ठीक है आइन्दा इसमे ने बजेसँ बारह बजे तकमे फिलिम नहीं देखना तऽ हमरा सभ तेँ ओ पुलिस बढ़िआँ रहै बुझायल आओर पुलिसोके हमरा सभ जेतना बुद्धि लोकसभ रहै सभके ई बुझै रहै कि नहि ई लड़कासभ बढ़िआँ वार्डके छै तऽ हमरा सभकेँ ओ छोड़ि देलकै आओर बढ़िएँ ने भेल पुलिस परेशानीसँ तखन कोनो दिक्कत नहि भेल